पंज जनवरी उणिवीह सौ सतरि ॿारहीं फेब्रुअरी उणिवीह सौ नवे सोरहां जुन ॿ हज़ार ॿ वीह अगस्ट ॿ हज़ार ॿारहां ॾह सप्टेंबर ॿ हज़ार उणिवीह